सर इसकुलके अथीमे जाइत रहियै पढ़य लेल तऽ आब हमरा आरके उमर नहि छै पढ़यके पढ़ैत रहियै कोनो पक्षीए या कि गायए या कि भैँसेके छापे आर बनबैत रहियै आओर बहुत किछु पढ़ैत लिखैत रहियै आब हमरा आरके उमर नहि छै पढ़य लिखयके हमरा आरके किछो नहि जानै छियै नहि छियै पढ़ल लिखल तऽ की करबै पेंटे आर एन्नऽ ओन्नऽ होइत रहै तब जाए कऽ उएह सभ करैत रहियै सर की करबै तब हमरा आरके गरीब दुखिआ छियै तऽ अहिने हमरा आरके टाइम पास होइत रहै की करबै पेंटके बारेमे सिखायल जाइ छै तऽ उएह सभ एन्नऽ ओन्नऽ करैत रहियै रङ्ग टीप इधर उधर यही सभ होइत रहै सर की करबै हमरा आरके गरीब दुखिआके वही सभ ने करबै आब हमरा पढ़यके उमर नहि छै से पढ़बै बासठि साल भए गेलै तऽ आब की पढ़बै भए गेलै खतम भए गेलै हमरा आरके उमर हमरा आरकेँ तऽ दस्तखतो करयके लुइर नहि छै आब औँठेके निशान दै छियै इएह सभ करै छियै की करबै